बिहारमे सबसऽ सुन्दर पाबनि छठि होइ छै जेकि बाहरो सऽ लोकसब देखै लए आबै छथि गाँव घरमे ट्रेनमे टिकट तक नहि भेटैत रहै छै छठिमे बिहारमे तऽ बहुत किछु पाबनि छै छठि छै चौड़चन छै होली छै जुड़शीतल छै इसबमे पाबनि तऽ बहुत छै बहुत पाबनि होइ छै लेकिन सबसऽ बढ़िऑं छठि होइ छै जेकि छठिमे बाहर वलासब अबै छथि छठिमे गुड़के टिकरी बनबै छी ठकुआ बनबै छी लोकके बँटबो करै छी केरा नारियल ई सब खूब लोक चढ़ेलक बाहर बाहर सऽ लोकसब आयल देखै लए बहुत दिन तक रहलहुॅं पाँच साल सात साल तऽ दिल्लीओमे केलहुॅं पाबनि ओतौ अगल बगलके लोक ओतऽ बिहारी तऽ नहि छलै लेकिन हमसब तऽ ओतऽ करै छलहुॅं तऽ बाहरवला लोकसबके इक्षुक रहै छलै तऽ आबै छलै खूब प्रसादो बँटै छलहुॅं हँ ओसब देखैओ लए अबै छलए बहुत्ते लोक कोनो एहेन नहि छलै नहि आबै छलै बड्ड लोक आबए बड़ प्रसाद बाँटी कोनो नहि छलै जेकि प्रसादे तऽ बँटै छलए लोकसब देखेके इक्षुक बहुत रहै छलै आनो प्रान्तके लोकसब ई छलै बिहारेके हम जतऽ रही ततऽ खाली यू पी के लोकसब छलए यू पी के छलए आओर उत्तर प्रदेश सबके एहिठामक लोकसब अबै छलैहे ओसब आबै छलए दखै लए आ छठि करै छलहुॅं चौड़चन केलहुॅं हँ जुड़शीतल होइया फगुआ होइया लोकसब ढेर सारा अबै छै गाँव सबमे पाबनि केलहुॅं मलपुआ बनै छै फगुआमे मलपुआ बनल जो दालिबला दालिके पूड़ी बड़ी कचौड़ी ई सब बनेलक लोक फगुआमे मीट मछली जकरा जे खायल होइ छै से खेलक बनाए बनाए कऽ आ जुड़शीतलमे दालिबला पूड़ी बड़ी कचौड़ी चौड़चन होइ छै ओहिमे पिरुकिआ टिकरी अनर्सा इसब सब फल फ्रूट बनेलक आ लोकसब खेलक दही पौड़लक फल फ्रूट सब आयल ओसब लए कऽ हाथ उठेलक से सब तऽ पाबनि तऽ बिहारमे बहुते होइ छै जेतेक कि कोनो पर्व हेबाके नहि छै पाबनि होइ छै कतेक पाबनि होइ छै आब ओसब मनबैया जे मैथिले सब लगभग मनबैया घरही होइ छै मधुश्रावणी होइ छै पञ्चमी होइ छै सबटा तऽ पाबिने पाबनि छै बिहारमे बरसाइत होइ छै एहेन पाबनि बहुते किछु छै जे बिहारमे होइ छै जाहिमे कि मैथिल ब्राह्मणके बेसी होइ छै मिथिलाके लोकके कनी बेसी ई सब रहल मधुश्रामणी कोजगरा बरसाइत सबटा तऽ पाबिने छियै कोनो ई नहि छियै नहि छियै देखैके इक्षुक बेसी लोक छठिके रहल चौड़चन सबमे कम रहल लेकिन छठि पाबनिके बाहर बाहर सऽ ट्रेनमे टिकट तक नहि भेटैत रहै छै लोकके आबैक लेल जे लोक अयतै तऽ ट्रेनके टिकट नहि बनैत रहै छै दुर्गापूजा सबमे ट्रेनके टिकट नहि बनैत रहै छै ततेक रहै छै भीड़ बिहारमे पाबनि तऽ सबटा पाबिने होइ छै लेकिन बिहारमे तऽ कोनो एगो दूगो पाबनि छै बड्ड पाबनि छै एतेक त्यौहार जतेक लोक मनबैए ततेमे तऽ उबरिए नहि पाबैया ओतेक कतेक की करतै छुट्टिओ देतै ओतेक तहने ने अयतै ने देतै आबिए नहि पाबै छै लोक कतेक किएकि हँ तऽ जे होइ छै पाबनि तऽ पाबिने छियै छैठो छठि चौड़चन जुड़शीतल फगुआ मधुश्रामणी कोजगरा सबटा तऽ पाबनि छियै सब अपन ओ पाबनि मनाबै छै ततऽ खूब धूमधाम सऽ सब मनेलक आ सब मिलकए मजा लेलक आब ओकर पाबनि सब एहि तरह सऽ खुशी खुशी सब मनेलक दीवाली सब दीवाली तऽ हर प्रान्तमे होइ छै लेकिन छठि चौड़चन ई सब सब जगह नहि होइ छै जुड़शीतल ई बिहारे टामे होइ छै जुड़शीतल पाबनि हँ आ छठि तऽ छठि यू पी बिहारमे होइ छै बाद बाँकी ई चौड़चन इसब तऽ बिहारेमे होइ छै ओहो मैथिलके होइ छै आओर आओर तऽ कतौ नहि होइ छै मैथिलके होइ छै चौड़चन जुड़शीतल आ मधुश्रामणी ई सब होइ छै मिथिले कऽ आओर मिथिलेके होइ छै जुड़शीतल आ को मधुश्रामनी पञ्चमी मै मैथिल ब्राह्मण सबकऽ भेलै और बादमऽ अनका सबके नै होइछै मैथिल ब्राह्मण कऽ होइछै